जेवण हें सगळ्या बरोबर जेवपा आनी खावपा पिवपा मस्ती करपा सगळ्यांक आवडटा म्हाका हे इवेंट सगळे आवडटा लग्ना जेवण लग्ना दिसा हळद बड्डे आनी आमचें देवकार्य कसलें चलता क्रिस्मस डिनर लग्नाची पार्टी हे सगळे इवेंट्स आसा म्हाका सगळे हांव एन्जॉय करता चडशे आमच्या गांवान देवळाचो उत्सव जाता वार्शीक उत्सव जाता चार चार दीस जाता ते उत्सव हांव चड एन्जॉय करता की सगळे आमचे गांवचे लोक केन्ना मेळना एकठांय मेळना सगळीं तीं त्या दिसा मेळटा आनी सगळीं जाण आमी एकठांय रांदतात सगळीं मेळून एकठांय रांदतात एकटीं जेवतात सगळें बरी अशी मजा येता आनी तें तेन्ना आमकां कळटा सगळ्यांचे हेल्थ कशें आसा कशें दिसता आनी म्हाक तें खूब आवडटा आनी बरें सुशेगाद बसून आनी तें जेवण इतलें बरें जाल्लें आसता आनी तें इतलें स्वादिश्ट लागता सगळ्यांनी मेळून रांदिल्लें आसता आनी सगळ्यांक वाडून बिडून लास्टा जें जेवप इतलें भुकेन जेवप तें जेवण इतलें स्वादिश्ट लागता की आनी तें देवाचें जेवण अशें समजून आमी इतले मजेन सगळे गांवचे लोक एकठांय बसून जेवता न्ही ती एक मजा आसा आनी तें एक सूख आसा न्ही तें खंयच ना आनी तें सूख न्ही अशें म्हणून हांव सदां म्हणटां की चडशें तुमी न्ही

गांवांनी अशें एक देवूळ आसचें ना एक कॉमन प्लेस आसचो थंय एक तुमी पुजा दवरची आनी हांगा थंय पिकनिकेक वचोन तुमी थंय नाचून बिचून हे करच्या परस जेवच्या परस रेंवेचेर आनी अनहायजिनीक रावच्या परस एक तुमी सगळ्यांनी मेळून एक पुजा दवरची एक फंक्शन अशें दवरचें आनी बरें स्वादिश्ट आनी बरें हेल्दी अशें जेवण रांदचें सगळ्यांनी मेळून आनी सगळ्यांनी मेळून तें वांगडा जेवचें हेज्या बरी पिकनीक आनी कसली पिकनीक जाय पडटली समज तुमी हेंच करीत जाल्यार सगळ्यांनी वचून ते बिचार हांगा ते दिंगाडो घालचे परस देवाचें बी काम जालें एक आमकां जिवा बरें बी दिसतलें आनी शांती बी मेळटली आमी देवाचें बी केलें आनी आमी सगळ्या लोकांक मेळ्ळीं बी अशें जातलें आनी जेवण बी तें अशें वॅज आसता तें आनी बरें आसता आनी हेल्दी आसता आनी सकाळ फुडें येवन तें ताजें ताजें रांदलेलें आसता आनी सगळीं जाण आमी मेळटा पय आनी एकामेका विचारून करसून आमी हरशीं धा पंदरा मिनटां जेवन उठतात ना तेन्ना आमी एक एक वर अशें घेवन बसता जेवण आनी बरी मजा येता आनी तें जेवणान आमचें खतखतें बी आसता मणगणें आसता आनी तितून सगळ्यांचें ते गोड गोड खोबऱ्यो आनी तें जेवण म्हाका खूब आवडटा तेका लागून हांव चडशें वर्सा एक एक वर्सा एकच फावट जाता पूण हांव तें एन्जॉय करतां प्लस आमचो बायलांचो एक प्रोग्राम म्हणून दवरता भुरग्यांचो म्हणून प्रोग्राम दवरता सो रात दीस आमची एक बरी अशी बरोसो दीस जाता आनी हे आमच्या गांवांत अशें घडटा आनी हांव म्हाका दिसता अशें सगळ्यांनी अशें करचें अशें गांवांत सगळ्यांनी हें सेलेब्रेट करचें थँक्यू